पहाड़ पे जब चढ़ते हैं मोर तब नाचते हैं तब अच्छा लगता है फिर पक्षी दो चोंच लड़ाते हैं तो अच्छा लगता है और दो कबूतर बैठे रहते हैं तो तब अच्छा लगता है पक्षी नाचते हैं तब अच्छा लगता है दो पहाड़ी पशु दो सुग्गे बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पे जब बैठते हैं तो अच्छा लगता है और चिड़ियाँ लोग बैठती हैं तब अच्छा लगते हैं बाहर बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है चोंच में चोंच लड़ाते हैं तो भी अच्छा लगता है पंख लगा के नाचते हैं पूरा फैला के भी नाचते हैं तो भी अच्छा लगता है और तोता भी नाचते हैं अच्छा लगता है और खिड़की पे बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है पेड़ पर भी बैठते हैं तो भी अच्छे लगते हैं पक्षी और कहे चिड़ियाँ भी बैठते हैं तो भी अच्छा लगता हैं तोता चिड़ियाँ मैना भी अच्छा लगता है देखते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं और और का बैठे के रहा तोता मैना भी बैठते हैं तो भी अच्छे लगते हैं चिड़ियाँ भी बैठते हैं कौवा भी बैठती हैं तो भी अच्छा लगता है उनका कौवा बोलती हैं तो भी अच्छा लगता है काें काें और मैना पक्षी भी बोलती हैं तो भी अच्छा लगता है खाती हैं चूँ चाँ करती हैं तो भी अच्छा लगता है और पक्षी चिल्लाते हैं तो भी अच्छा लगता है उड़ते भी हैं तो भी अच्छा लगता है पूरा पंख फैलाते हैं तो भी अच्छा लगता है तोता इसीलिए मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता हैं उड़ती है देखते हैं तो अच्छा लगता है इसीलिए और पूरा पंख फैलाती हैं तो भी अच्छा लगता है चिड़ियाँ तोता मैना भी बोलती हैं तो भी अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है जाते जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ दिखती हैं और क्या पक्षी ओक्षी इसीलिए चाहते हैं कि बहुत अच्छा है लगता है इसीलिए और

बहुत सुंदर लगता है इसीलिए जाते हैं तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा उज्जैन बहुत अच्छा लगता है इसीलिए तोता मैना बहुत अच्छा लगता है तो और क्या